हमारे क्षेत्र में क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने खान पीन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आज कल जो बीमारियाँ फैल रही हैं वो सबसे ज़्यादा अपने खान पीन पे ध्यान न देने की वजह से फैलती हैं लोग अपने खाने पीने का अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं कभी भी कुछ भी खा लेते हैं और अपने साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते हैं हमें सबसे पहले तो अपने खान पीन का ध्यान रखना चाहिए हमें ज़्यादा तेल वाली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए बाहर के जो चीज़ें मिलती हैं बनी हुई उनको नहीं खाना चाहिए अगर हमें खाना पसंद है तो हम उनको घर पे बना कर भी खा सकते हैं पर आजकल के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा आलसी होते जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते जिसकी वजह से ही वो बीमार होते हैं और अपनी साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते हैं तो अगर अगर हमें हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने आपको बेहतर बनाना पड़ेगा हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए हमारे आसपास के क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए अगर हमें हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले हमें शुरुआत हमारे घर से करनी चाहिए हमें हमारी घर की साफ सफाई रखनी चाहिए अपने आसपास के वातावरण की साफ सफाई रखना चाहिए उसके बाद हमें हॉस्पिटल पर ध्यान देना चाहिए आज कल जो हॉस्पिटल के आसपास की साफ सफाई रखना चाहिए और हमारे हॉस्पिटल में जैसे अगर किसी जहाँ पर इलाज होता है वहाँ वहाँ के आसपास के वातावरण को बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए और वहाँ के जो पलंग वगैरह हैं उनकी साफ सफाई रखना चाहिए उनकी चादर हैं उनके जो बिस्तर हैं उनको बदलते रहना चाहिए धुलते रहना चाहिए और जो डॉक्टर्स हैं अगर वो किसी का इलाज करते हैं तो उनको सेनीटाइजर ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए और जो उनको पहनने की जो ड्रेस आती है अगर वो किसी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं तो पहले उन्हें अपनी जो जो जो चीज़ें उनकी यूज़ नहीं होती हैं उनको उतार देना चाहिए जैसे अगर वो घड़ी वगैरह पहनते हैं तो उनको इलाज कराते टाइम ये नहीं पहनना चाहिए जिससे अगर वो किसी की व्यक्ति का ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो मरीज को सब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं बाद में तो सबसे पहले उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य सेवा अगर हमें सुधारना है तो उसको कम करने के लिए होए हमें हमारे देश में जो फैल रही बीमारियाँ और वो जो मरीज हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए हमें हमें सबसे पहले अपनी बोलचाल में परिवर्तन लाना चाहिए हमें हम हमारे अगर कोई मरीज है सबसे पहले तो हमें उससे बहुत साधारण भाषा में बात करना है उसको एहसास नहीं होने देना है कि उसको कोई बीमारी है उससे नॉर्मल भाषा में बात करना चाहिए उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए उसकी खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको साधारण से और अच्छा भोजन देना चाहिए फल फरूट देने चाहिए अगर हम हम स्वास्थ्य सेवा को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें हमारी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए जितने ज़्यादा हम जागरुक रहेंगे जितने ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे और हम हमारे देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें उस चीज की फील्ड की पढ़ाई करनी चाहिए या डॉक्टर की पढ़ाई करनी चाहिए जितने ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे हमारे देश में उतनी ज़्यादा कम बीमारियाँ फैलेंगी उनका इलाज अच्छे से होएगा और अगर जो बेरोजगारी जैसे हमारे देश में फैल रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण ही बेरोजगारी भी फैल रही है हमको जो डॉक्टर्स की फीस वगैरह हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिन लोगों को ये बीमारियाँ होती हैं और उनको पैसा नहीं रहते हैं तो वो इलाज नहीं करा पाते हैं इसलिए डॉक्टर्स को अपनी जो फीस है वो भी उनकी कीमत भी कम से कम रखनी चाहिए और जो दवाईयाँ हैं डॉक्टर्स जो दवाईयाँ लिखते हैं मरीज को उनकी जो कीमत है उनके जो पैसे हैं वो भी मेडिकल वालों को कम देने चाहिए जितने ज़्यादा हो सकें बच्चों को स्टार्टिंग से ही पोलियो की दवाईयाँ खिलानी चाहिए हर व्यक्ति को मास्क का यूज़ करना चाहिए खाँसते छींकते छींकते समय रुमाल का उपयोग करना चाहिए और जैसे ही बीमारियाँ फैल रही हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ ना फैलें लोगों को लोगों पर ध्यान देते रहना चाहिए और अपनी आसपास के वातावरण पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए